हेलौ

सिनायाखै बेरायग्लांनो फैदो

सप्ताह मोन्नै जायो थारमाने बिस्थिबार मोनसे आरो समबार मोनसे जायो

मैगं थाइगंखौ रडनिफ्रायसो लाबोयो इस्कवास लाबोयो बै मुस्लिमफोरा बिराथ मैगंखौ लाबोयो कबि आलु सब लाबोयो ओजों रडनिफ्रायसो लाबोयो बेनिफ्राय ओइ फाइखारि लाबोयो अह इनिफ्राय उनाव बै लकेलफोराबो इसि इसि इसिनिफ्रायनो बायस'नानै फानो मोनगोन लाखिग्रा थायो फाइखारि अह गारिजों लाबोबा फाइखारि मोनगोन लाखिगोन बेफारिफोरा बायस' बायस' लाखियो औ अह जागोन दे जेबो गैया उसुबिदा गैया दे जागोन जाबाय